मैं भोपाल में रहती हूँ और भोपाल झीलों की नगरी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर भोपाल में बहुत सारी झीलें हैं और झीलों के किनारे पे जाके बैठना और उसका आनंद लेना उसके पानी को देखना नावें चलती हैं नाव को देखना यह सब मुझे बहुत पसंद आता है च्योंकि हमारे घर में अगर कहीं से भी मेहमान आते हैं हमारे घर तो हम उनको वहाँ बड़ी झील छोटी झील घुमाने ले कर जाते हैं डैम हुए यहाँ पर कैरवा डैम हैं कोलार डैम हैं पर वहाँ जाते हैं और यहाँ भोपाल के आस पास सलकनपुर मंदिर है जो कि माता का मंदिर है वहाँ पिकनिक के रूप में जाते हैं वहाँ जा कर हम खाना बना कर ले जाते हैं और अपने साथ चटाई और बहुत सारे बर्तन वर्तन ले कर जाते हैं वहाँ कई बार तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर ही दाल बाटी बनाने का प्रोग्राम बनाया जाता है जैसे कि दाल बाटी वहीं बनाओ और वहीं बैठ कर पूरे परिवार के साथ खाओ तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है इस तरीक़े से पिकनिक मनाते हैं महादेव पानी गए तो महादेव पानी में जा कर झरने से पानी कैसे निकलता है झरनों के पास में बैठ के नहाना मस्तियाँ करना ये सब बहुत पसंद आता है इस से हमारी जब परिवार में जितने भी लोग मेहमान आते हैं उनको भी बहुत पसंद आता है और वो ख़ास कर के यहाँ जाने के लिए हमारे यहाँ आते हैं